آج کل کے نوجوانوں میں ہر نو نوجوان یہ چاہتا ہے کہ اس کا لائف پاٹنر بہت ہی زیادہ سلجھا ہوا اور پڑھا لکھا ہو جوکہ دیہی علاقوں میں زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی کو اتنا زیادہ امپوٹنٹ نہیں سمجھتے ہیں پر وہیں اگر شہروں کی بات کی جائے تو وہاں ہر گھر کا ہر بچہ پڑھا ہوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان یہی چاہتا ہے کہ ہر نوجوان اپنی شادی کو شہری میں شہر میں ہی کرنا چاہتا ہے جس سے کہ اسے ایک پڑھا لکھا لائف پاٹنر مل سکے جس طرح سے آج کل کا ماحول ہے کہ ہر کسی کو پڑھی لکھی لائف پاٹنر چاہیے اسی طرح سے کوئی دیہی علاقوں کی طرف نہیں دیکھتا کیونکہ وہاں پڑھے لکھے نوجوان نہیں ہوتے اگر وہاں کے نوجوانوں کو اپنا لائف پاٹنر ڈھونڈنے میں کئی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے ماحول میں جو شہری بچے ہیں ان کو زیادہ امپوٹنس دی جاتی ہے ان کی ترجیح کری جاتی ہے اور اور دیہی نوجوان جوکہ بہت زیادہ ہاڈ ورکنگ ہوتے ہیں انہیں اپنا لائف پاٹنر ڈھونڈنے کے لیے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسائل یہ ہے کہ جب ہر کوئی شہری لائف پاٹنرز کو ترجیح دے گا تو دیہی لائف پارٹ جو دیہی نوجوان ہیں ان کا کیا ہوگا ان کو لائف پاٹنر کیسے ملے گی تو اگر وہ بھی اپنی ایجوکیشن پر دھیان دیں اور پڑھائی لکھائی میں اچھے ہوں تو ہر کوئی یہی چاہے گا کہ اس کا لائف پاٹنر ایک اچھا انسان ہو تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ایک اچھے انسان بننے کی جس سے کہ اس پرابلم کو ختم کیا جا سکتا ہے اس سے لوگ اپنے ہر نوجوان اپنے کے لیے ایک بیٹر لائف پاٹنر چاہتا ہے جوکہ اسے کہیں بھی ملے چاہے دیہی ہو چاہے وہ شہری ہو تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی تعلیم پر دھیان دیں